میں ایک بار دلی سے میرٹھ جا رہی تھی اپنے ابو کے ساتھ بس میں تبھی کنڈیکٹر نے بڑی بدتمیزی سے میرے ابو سے بات کری ٹکٹ وغیرہ کے اوپر کوئی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا دیکھئے آپ انکل ایسے بات نہیں کرئیے میرے فا ابو ہیں اور آپ کو اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو آپ مجھ سے لے لیجئے لیکن آپ ایسے بات نہیں کریئے پھر میرے اب ابو اور میں بدتمیزی سہن نہیں کر سکتی بالکل مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرے ابو سے آپ آپ کیا کوئی بھی میرے ابو سے اتی بدتمیزی سے بات کرے تو آپ پلیز لِمٹ میں بات کرئیے اور اگر آپ کو یہ پیسے کم لگ رہے ہیں تو مجھ سے آپ پیسے لے لیجئے ٹکٹ اور اور آپ ٹکٹ بنا دیجئے تو میں دلی سے میرٹھ جا رہی تھی اپنے ابو کے ساتھ اور تبھی میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا اور میں نے اس کو ایسے سنبھالا اس کو انسیڈنٹ کو کہ جو مجھے اچھا نہیں لگا تھا میرے اب ابو سے وہ کنڈیکٹر ایسے بدتمیزی سے بات کرنے لگا اونچی آواز میں بات کرنے لگا او مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ میرے ابو سے کوئی اونچی آواز میں بات کرے یا کیسے بھی بدتمیزی کرے کسی بھی طرح کی تو میں نے ایسے بات کو روکا کر اور میں نے کہا آپ مجھ سے لے لیجئے پیسے اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں تو لیکن آپ بدتمیزی نہیں کیجئے تو اور مجھے صدمہ لگا تھا میں جب جا رہی تھی اپنے ابو کے ساتھ تو مجھے سب سے زیادہ صدمہ یہی لگا کہ انہوں میرے ابو سے بدتمیزی سے بات کری پھر میں نے اس بات کو اس طریقہ سے سنبھالی کہ آپ کنڈکٹر صاب آپ میرے سے پیسے لے لیجئے کم لگ رہے ہیں تو آپ کو اور آپ لیکن آپ میرے پاپا سے ابو سے میرے ایسے مت بولیے پلیز یہ میرے ابو ہیں اور میں یہ سہن نہیں کر سکتی بالکل برداشت نہیں ہوگا مجھ سے کہ کوئی میرے ابو سے اتی بدتمیزی سے بات کرے گا